असां हिंदू धर्म में सनातन धर्मी आहियूं सभिनी खे सत्संग मे ज़रूरु वञणु घुर्जे सत्संग जो मतिलबु छा आहे सुठनि जी संगत असां सुठनि जी संगत कंदासीं त असांजी ज़िंदगी सफ़ल वेंदी कोई अहिड़ो वक़्तु हुजे घर जे पासे में को दरबारु हुजे को टिकाणो हुजे को मंदरु हुजे जे कॾहिं उते को सत्संग थींदो हुजे त उनमें ॿ पेर भरे करे वञणु तमामु ज़रूरी आहे गुरूअ जो चवणु आहे त जे तूं हिकु पेरु भरे अचीं मां तोसां सौ पेर तोसां गॾु आहियां त असांजे उन गुरूअ सां मिलण घुर्जे सत्संग में वञिजे उते वञीं करे जेको ॿुधिजे उन ते अमलु कजे उते छंडे न हली अचणु घुर्जे केतिरा माण्हू ईअं ई कंदा आहिनि उते विया के कहाणियूं करण वेही रहंदा ॿाहिरि निकिता वरी पाण में विढ़णु झिड़णु शुरू कंदा आहिनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां परे रहणो आहे सत्संग मां सबक़ु सिखणु घुर्जे न की वञीं करे उतां कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पिराए अचजनि जहिंजे करे घर में को कलेश थिए उन कलेश सां बचण जे लाइ असांखे सत्संग मां अगरि कंहिंसां कुझु बहस मुबहसो करणो आहे त उते सत्संग में जेको वॾो हुजे उनखां कुझु सुवाल जवाब पुछिजे रिंकू भाई साहिब खां माण्हू सवालु कंदा आहिनि उहे उन्हनि खे बराबरि जवाबु ॾींदा आहिनि सत्संग में राधास्वामी जे सत्संग में असां वेंदा आहियूं बाबाजीअ खां सवालु पुछंदा आहिनि हिक माईअ पुछियो हिकु चवण लॻी की असांजे घर में ॾाढो झगड़ो हलंदो आहे उनजी धीअ उथी उन बाबाजीअ खे चयो की बाबा जी मेरे पापा बहुत पीते हैं हमको बहुत चिढ़ आती है ऐसे क्यों करते है तॾहिं बाबाजीअ उन्हनि खे ईअं न चयो की भाई इहे त मां त राधास्वामी आहियूं उन नाम वरितो आहे पोइ छो थो पीए हुननि इहो उन्हनि खे जवाबु ॾिनो कि तव्हां पंहिंजे पापा सां वेहो मीटिंग करियो उन्हनि खां पुछो कि तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे कहिड़ी प्रोबलम आहे तव्हांजी असां प्रोबलम सोल्व कंदासीं ऐं उन्हनि जी प्रोबलम सोल्व करियो त तव्हांजे घर में सुखु शांतीअ जो वासो थींदो त इहो सभु छा थियो सत्संग में वञण सां उन्हनि खे इहा सिख्या मिली न त किथां सिखिया वापराईंदा इन करे सत्संग में वञणु तमामु ज़रूरी आहे